जी हाँ अगर से हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे स्कूल्स है जैसे कि हम एक दो स्कूलों के बारे में आपको बताना चाहे तो हमारे यहाँ संत जोसफ जो कि एक कन्वेंट स्कूल है केंद्रीय विद्यालय जो कि सेंटर गवर्मेंट द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत ही सुप्र सिद्ध स्कूल है जो कि भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि कई सारे विदेशों में भी केंद्रीय विद्यालय मौजूद हैं डी ए भी पब्लिक स्कूल जो कि एक बहुत ही फ़ेमस स्कूल है यह पूरे भारतवर्ष में मौजूद है इसके अलावा डी पी एस दिल्ली पब्लिक स्कूल डी पॉल जैसे बहुत ही फ़ेमस फ़ेमस स्कूल हैं हमारे यहाँ विद्या भारती के भी कई सारे विद्यालय चलाए जाते हैं जैसे सरस्वती बाल विद्या मंदिर विवेकानंद स्कूल ऐसे कई सारे विद्या भारती के स्कूल एवम संस्थान भी हमारे यहाँ चलाए जाते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे प्राइवेट एवम कुछ सरकारी स्कूल भी हैं जैसे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा वाला राजकीय माध्यमिक विद्यालय एक विद्यालय है जिसमें हमारे गाँव के बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके हमारे यहाँ जितने भी अच्छे स्कूल हैं सभी में शिक्षा की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की जाती है हमारे यहाँ सभी विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों की चहुँमुखी विकास की ओर भी ध्यान दिया जाता है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला संगीत कला एवम अन्य कई सारी कलाओं के बारे में भी सिखाया जाता है हमारे यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल इस समय संत जोसफ और केंद्रीय विद्यालय ही है दोनों स्कूलों में हमेशा ही प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है दोनों स्कूल में कभी संत जोसफ स्कूल से अच्छे परिणाम सुनने को मिलता है तो कभी केंद्रीय विद्यायल स्कूल से अच्छे परिणाम सुनने को मिलता है हमारे यहाँ यह सभी स्कूलें हैं और सभी में बहुत अच्छी क्वालटी की पढ़ाई ज्या जाता है बल्कि हम तो ऐसा कहेंगे कि कुछ बड़े शहरों की विद्यालयों में शायद इतनी अच्छी पढ़ाईयाँ न होती हों जितनी अच्छी पढ़ाईयाँ हमारे यहाँ के विद्यालयों में होती है बस दिक्कत यह है कि इन सभी विद्यालयों में बहुत ही ज़्यादा फ़ीस होती है जिसके वजह से सामान्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को चाह कर भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं इन बातों की ओर सरकार को अवश्य ही ध्यान देना चाहिए